सुपौलमे मुख्य फसल धान यऽ गेहूँ यऽ दालि यऽ धानके कतेक लोग उसनि कूटिके घरोमे चावल बनाइए कतेक लोग ओकरा बेचे लयए कतेक लोग अहाँके पैकेटे बला चाउर खाइए कतेक घरेलुवो चाउर खाइए गेहूँ गेहूँवो अपनासँ जादे होयए तऽ सेहो बेच लैतए खाना अपना घरमे राखिके बेच सकयए दालि होयए दालिओ अपन खाना जोकर राखि लय यऽ बेसी होयए तऽ ओकरा बेच लैतए आओर मकैओ होयए जे अपन मकैओ लोक खायत पियैत अपन बेच लयए ज्यादे होयए अपनासँ तऽ माल मवेशीके सेहो खुवायए मकै आओर की ईसभ फसल